हा मूंखे न गुल खपनि फ्रैश ऐं धोअण लाइ ऐं जीअं मालाऊं ठाहिण लाइ जेके ऑरेंज गुल ईंदा आहिनि न भॻवान जी जेके पूजा कंदा आहियूं हा कम लाइ बि गुल ॾियो हीअं गुलाब जूं पंखड़ियूं ॾियो ॿ किलो इहे वारियूं चङो पनियूं ईंदियूं हुनमें ठाहे मोकिलियो हा हा सभु मोकिलियो हा घणे किलो ॾींदौ अठ सौ रुपए तमामु वधीक अथव थोरो घटि कयो ना वाजिबी लॻायो ठीकु आहे ॿ ॿ किलो मोकिलियो

हा हा हा उहा बि मोकिलियो

हा हा ठीकु आहे पान जा पता बि विझिजो थोरा पूजा लाइ खपंदा हा हा हा एड एड्रैस ख़बर अथव न गणेश अर्पाटमेंट टे सौ चारि फ्लेट नंबर गणेश अर्पाट्मेंट निअर सिंधू सर्कल जे साइड में अथव न

हा हा हा हा हा

हा हा सुठो तव्हां मोकिलियो छोकिरे सां मोकिलियो

हा हा

हा हा न तव्हां हुननि जी काई चिंता न कयो मां सभु छोकिरे के ॾेई छॾींदमि हा हा

हा ठीकु आहे मोकिलियां थी